सो तुका कोण सपोर्ट करना जाल्यार तूं एनकरेज किते करून जातलो आम सपोर्ट कोणूय आमी खोबर पसून आसना आनी फॅसिलिटीज पासून सारकी अवेलेबल आसना सो हाका आमगे पयलीं फेसिलिटीज बरो आसूं जायो आमको ग्रावंड आसू जाय एक्विपमेंट्स आसूं जाय इक्विपमेंट्स आसूं जाय आमको प्रोपर मॅनेजमेंट आसूं जाय तो स्पोर्ट्स आमी मुखार व्हरतले जाल्यार हें सगळें ना जाल्या एक एक स्पोर्ट्स हो एक प्लेयर कितको यें जातोलो सो हे पासून हे फेसिलिटीज हे सगल्या हें पासून एक प्रायमरी वस्त अशी की स्पोर्ट्स प्रोमोट जावपा ह्यो ना जाल्या ह्यो साम बेसीक तरी आसूं जाय न्हू एक प्रोपर मॅनेजमेंट तरी आसूं जं तेंवूय नाजाल्यार कितको एनकरेज जातोलो आनी लॅक ऑफ सपोर्ट आम सपोर्ट कोनाय प्लेयर आमगोलो कोण ना जाल्यार आम सपोर्ट करनाय प्लस आमी सपोर्ट करूं जाय की एक भुरगो बरो खेळटलो म्हणू कित्याक कोण जाणा तो नॅशनला वसोत व आनी खूंय वसत इंडिया रिप्रेजेंट करीत सांगू जायना कोणालें सो आमगे प्रोपर स्ट्रक्चर आसूं जाय प्रोपर फेसिलिटीज आसूं जायी प्रोपर मॅनेजमेंट आसूं जाय आनी प्रोपर कोचिंग आसूं जाय आनी आनी कोण प्लेयर्स आसताय तेय प्रोपर आसू जाय पार्शलिटी जावपा जायना सो जायते आसा आनी तो स्पोर्ट्स बरो प्रमोट जावपा जो नॉट जस्ट एकू स्पोर्ट्स बट जायत स्पोर्ट्स एक बारबर जायते खेळपाक अशें को आसपा जाय ते भितर पॉलिटिक्स आसू जायना ते स्पोर्ट्सां भितर सो विथआवट करप्शन ओ विथआवट एनीथींग आमी एनकरेज करपा जाय त्या भुरग्यांक की तूं खेळ म्हूण आमगे कंट्री लागून खेळ म्हूण आमी एनकरेज करनाय सपोर्ट करपा जाय आमी प्रोपर मॅनेजमेंट आसूंक जाय मायडसेट बरो आसो जाय सगल्यांनी ती फेसिलिटी गोवमेंटान एनकरेज करपा जाय की फुटबॉल खेळपा जाय जल्यार फुटबॉल खेळाय एक प्रोपर फेसिलिटी दिवपाची प्रोपर मॅनेजमेंट दिवपाचें तें सद्या आमचे कडेन आसाय बीन आनी नाय बीन ओर्द ओर्द स्पोर्ट्सां तेंच आमी सपोर्ट कोपा जावो मेन म्हणटा तो सपोर्ट आम प्लेयराक सपोर्ट कोनूय जाल्यार प्लेयर बरोखेळपा नाय आनी फेसिलिटीज उबर दिवपा जाय न्हू सो जायती आसा आनी आनी जायत आसाय स्पोर्ट्स आमी तांकां एनकरेज बीन करपा जाय सगल्यां